हमरा गाँवमे धिया पूता सब से बॉल बैट आर खेलै छथिन गुल्ली डंटा आर खेलै छथिन बॉल बैट आर सब इसब साधन छै तऽ धिया पूता खेलै छथिन आबके युगमे जे है से धिया पूता खेलै धूपै छथिन बॉल बैट गुल्ली डंटा अथी बड्डी बड्डी आर किछो किछो खेल कूद अपन सब धिया पूता सब करै छथिन गेन्द क्रिकेट उर्केट ओ सब खेलै रहै छथिन धिया पूता सब वएह सबके साधन छै वहाँ खेलैत धूपैत रहै छथिन सब जुटिके वएह ठाम फील्डमे खेल कूद सब धिया पूता सब करैत रहै छथिन ओहिठिन रहै छथिन आइ काल्हिके जुगमे इएह सब धिया पूता खेल कूद नीक बेजाँ सब करै छथिन बॉल बैट गुल्ली डंटा आर पाँचगो दसगो धिया पूता सब ओ जे जगह छै खेलै बला वएह ठान खेलैत रहै छथिन बूलियै वएह ठाम सब धिया पूता भरि गाँवके जुटल रहै छथिन जगह बनहिया छै फील्ड छै ओहिठिम अपन खेलैत रहै छथिन बॉल बैट आर भरि गाँवके धिया पूता सब जुटल रहै छथिन ओ धिया पूता वएह कूद फाँद भरि दिन वएह फील्ड जगहमे क्रिकेट बॉल बैट किछो किछो सब धिया पूता सब खेल कूदिके अपन खुशिऑं मनबैत रहै छथिन सब जुटल एहिजा पर जगह खूब अच्छा छै बढ़िऑं छै ओहिठाम खेल धूप आर करैत रहै छथिन जुटल रहै छथिन भरि गाँवके धिया पूता ओना खूब चालू रहै छै ओकरा खेल धूपमे अपन ओना धिया पूता मन खुशी रहल एकदम से सब खेलैत रहय छथिन बुझलियै